हम लोगों के पास मसाला का यूज मार्केट का नहीं करते हैं अपने व्यंजनों को बनाने के लिए स्वादिष्ट बनाने के लिए हल्दी का मिर्ची का धनिया का पोडर खुद यूज करते हैं बनाते हैं और बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनते हैं मार्केट के मसालों का हम लोग यूज नहीं करते हैं अपने हाथ का बना हुआ मसाला हर व्यंजनों को स्वादिष्ट बना देते हैं हम लोग अपने हाथ का ही मसाला शादियों में कोई भी फंक्शन में या अपने घर के भोजनों में यूज करते हैं मार्केट के मसाले की तुलना में कहीं ज़्यादा स्वादिष्ट अपने हाथों के मसाला को बनाने से मिलता है मारकेट के मसाला डुब्लिकेट आते हैं उसमें मिलावट होती है अपने हाथों के मसाले का व्यंजन बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनता है जिससे हम लोगों को कोई बीमारी नहीं होती है कोई तरह की शिकायत नहीं होती है मार्केट के मसाला को खाने से बीमारियाँ होती हैं कई तरह की बीमारी उत्पन्न होती है इसलिए हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में अपने अपने हाथों का मसाला ही यूज करते हैं हल्दी धनियाँ मिर्ची पाउडर सब अपने हाथों से बनाते हैं अपने हाथों से पीसते हैं अपने व्यंजनों को अधिक से अधिक स्वादिष्ट बनाते हैं